आमी गोंयकारां म्हणजे नुस्तें आनी शीत मेळ्ळे म्हणटगोर आमी खुशाल तें मेळ्ळें म्हणटोगोर मिटके मारून जेवपाची आमकां संवय आसा सगळ्या गोंयकारांक खंय अशें आमी भायल्या हितून महाराष्ट्रान अशी पिकनिकेक आनी खंय गेली म्हणजे आमचे हाल जाता आनी आमी आमचे पोटांचें सगळें बिगडटा आनी त्या खातीर आमी चडशी कितेंय वयतना आमी नुस्तें हें तें कितेंय घेवन वचपाक गावता चान्स जाल्या तो चान्स सोडीत ना हुमण आं हुमण कशें करपाचें आनी हुमण आनी शीत करप म्हणजे हुमणान आमकां नुस्तें लागता तें नुस्तें उजरोन मिठाक लायता आनी मिरसांग करता म्हणसर आमकां वोगोत लागता पुणून आमचें कितें जाता तें शिता वांगडा तें नुस्तें भाजी बिजी ना जाल्या नुस्तें तोंडाक लावंक शकता आमी तितून आमी मातशी बरीं मिचमिचीत जेवंक शकता आनी शिवराक जाल्यार दाळ नाल्यार चणे चुलीर घातले चुलीर म्हणजे गॅसार आनी उकडत घातले आनी हेवटेन मिरसांग काडली ती वाटली म्हणट पुणून आमकां तोंडाक भाजी बिजी कितेंय जाय पडटा ती म्हणून हें आनी तें म्हणोन सारकेंचशें जवळ जवळ जाता उशिरूचसो जाता आनी पूण आमी कितें करता सोमार आनी बिरेस्तार कोणांचेय वार पायटा न्हू तेन्नात तें आमी शिवराक करता आनी नुस्तें आसता ते दीस आमी शिवराक बिवराक करिना नुस्तेकारूय तशेंच आमचे त्याच दिसा येता आमी खाता तेन्ना आनी आमी ताल्ल्यांचें बी बरें सामकें तिखट आमट सोलां बिलां घालून सामकें बरें मचमचीत सामकें सुकें करता आनी बरें ताण उडयता आनी तिसऱ्यो म्हणोन आमच्यो आसता तिसऱ्यो त्योय बी तश्यो सुक्यो करून खावप सुकीं जितीं सुंगटां जेका जिंगें म्हणटा तींय बीन तशींत कोणाक जाय जाय त्या पद्धतीन आमी नुस्तें करून गोंयकारांक लागना नुस्तें करून खावपाक कोणूत शक्य ना भायले लोक तुका तें कोरून खावंक शकना ते ख्रिश्चन लोक बी आमच्यात कडल्यान करून घेता इचरोन कशें कितें करपाचें कशें हें घालपाचें कशें करपाचें आनी शेजराक आसा जाल्यार तीं आमच्या कडल्यान करून घेता आनी